म्हाक शेतांत रोपी घालपाक बरें दिसता तितून तितून ते माती ती मोव आसता ती तितून पांय घाल जाल्या एक सारकें सूक अशे सारके थंड जाता सगलो जीव कितली बी गरमी आहल्या तितून सारके रिलेक्स जाता आमची हिंगा गांवच्या लोकांक शेत आहा जाय त्या लोकां सो म्हाका तें एक्सपिरियंस घेवपा जाय आसले कितकोण ते कितको जात ते कितकोण शेत रोयताय तें रुपी कितको लायताय ते ते तेका लागोन हांव गेल्लें म्हणजे शेजऱ्या बारा रोपी घालपाक तेन्ना एक्सपिरियन्स केले बँड जावन कितकोन एक एक दोन दोन रोपी लावपाची आनी ते चिकट माती आसता ती ती सारकी बोरी सारकी थंड माती तितून पांय घायल्यार बरें दिसता सारकें आनी सारके सारकें थोंड जाता थोंडाय मेळटा आनी बरें करून सूख अशें ती पांय घाल जाल्या आनी काडून दिसना तिंगाच रावपाक दिसता तेका लागून म्हाका बरें दिसता हांव केन्नाय वयता कोणाच्या वांगडा कोणे आपयल्या केन्ना तेंका हेल्प करपाक एक्सपिरियन्स घेवपाक ते म्हाका लायक जाता